वर्तमानमे जे छलाह हमर पसन्दीदा आध्यात्मिक गुरु जे छथिन ओ श्री श्री ठाकुर जी महाराज छथिन जिनकर बारेमे हमर एगो गाम सम्बन्धी छथिन हुनका द्वारा जे एहिबातके पता लागल जाहिके द्वारा हम हुनकर जे हइ से शिष्यत्व धारण कयलहुँ आओर जबसँ हुनकर शिष्यत्व धारण कयलहुँ तबसँ आगे हमर जीवनके विकास भविष्य जे छै ओ आगे बढ़ि सकल आओर कहावत छै कि गुरुर्ब्रह्मा ग्रुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम् ब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः अर्थात ई भेला जे गुरुके महिमा जे छै ओ सर्वोपरि छै आओर एहिके अन्दाजमे गुरू जे हइ ओ सभसँ ऊपर छथिन